जेब्ला जोङो गारमा सायो होमबा जों न'निफ्राय जोङो खांनानै लोंनो हायोजे बानलु बिदै आमफ्राय गरम मस्ला हायजें गुर मेथाइजों लोङोब्ला जों गारमाखौ एसेबाबो आराम मोनो